आं मोजां मोननाय बयनिख्रुइबो गेलेनायनि जादों बुलुथ एबा भलिबल बेयाव गासै साद' जन गेलेजायो आरो सानै साथाम लेङाय गेलेगिरि थायो आरो बे खेलायाव गिबियावनो सार्बिस बुनाय जायो सार्बिस बुनायनिफ्राय सासे नाजावगिरि रिसिभारा बानायगिरि एबा थिखांगिरिनो होयो आरो बे थिखांगिरिया सासे बुग्रा एबा गोसा बुग्रानो खालामना होयो आरो बे गोसा बुग्राया बारखोनानै गोसायै गुबुन टिमफारसे बुहरनाय जायो आरो गोग्लैबा बेयावनो पयेन्ट मोनो थिख बेबायदियैनो आं आंनि मोजां मोननाय गेलेनायखौ फोरमायनो हायो आरो बे नेटआव दाङोब्ला नेट थास जायो